हैल्लो हांजी नमस्ते केह् हाल ऐ बस बधिया हांजी हांजी हां केह् गल्ल कीत्ति तुसैं केह् सीना मेरा कम्म ही इय्यै मैं ते सीने ही ऐ हां तुस इक कम्म करेओ ना मेरे कोल हां हां हां हां हां तुस जे अज्ज आई जाओ शाम्मी बेल्लै आओ मैं दुकान उप्पर ही होनी आं तुस आप्पू आह्नियै पैह्ले डिजाइन दिक्खेओ जेह्ड़ा तुसें शैल लग्गगा में उऐ नेहा बनाई ऊड़गी अगर जेह्ड़ा मि नि समझ औग तुस मि छड़े डिजाइन दस्सेओ में बनाई लैगी उ'दी टैंशन नि ऐ बनाने दी तुसें पता ही ऐ मेरा मैं दिक्खियै बनाई लैनी ऐ हां कोई गल्ल नि टैंशन नि लाओ तुस तुस बस आप्पू आई जायो मि दस्सी लैओ डिजाइन मैं बनाई लेगी कोई गल्ल नि मैं दस्सें पंदरें दिने केह् दो चार सूट दी गल्ल ऐ मेरा कम्म ही इय्यै मि करन लै में में जिन्ना होई सकगी अपने शैल करने दी कोशिश करगी मेरे कोल डिजाइन बी पेदे न तुस आह्नियै दिक्खेओ जेह्ड़े तुसें शैल लग्गग मैं उऐ दे बनाई देगी ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाओ तुस शाम्मी फिर ठीक